रोटी का है यूट्यूब पर हम अपने पसंदीदा चैनल जैसे यूट्यूब पर मैं ज़्यादा देखती हूँ तो उससे मैंने कई प्रकार के भोजन है जैसे अपने है सैंडविच बनाने का मैंने नया प्रकार देखा है रोटी का भी बनाने का मैंने नया प्रकार देखा है सब्जी भी कई प्रकार की जैसे अपन नॉर्मल घर में बनाते हैं वैसे नहीं उससे थोड़ा अलग वैरायटी में बनाने का सीखा है और बाकी जो बच्चों के फास्ट फूड है मैं वह चैनल से ज़्यादा बच्चों बच्चों का देखती हूँ जिससे बच्चे के टिफिन में डाल सकती हूँ तो बच्चे के टिफिन में नए नए प्रकार की चीज़ें बनाके डालती हूं मैं यूट्यूब से देख कर